اردو زبان میں بہت سارے جملے اور محاورے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ روزمرہ کی زندگی میں اردو زبان کے جملے اور محاورے ہی استعمال کرتے ہیں گلی محلوں میں بھی لوگ زیادہ تر اردو زبان کے جملے ہی اور محاورے ہی استعمال کرتے ہیں گھروں میں بھی زیادہ تر لوگ اردو زبان کے جملے اور محاورے یوز کرتے ہیں اور اردو زبان کے جملے اور محاورے اچھے بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے اردو زبان کے محاورے اور جملے زیادہ تر لوگ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ کیونکہ بہت سی بڑی بڑی باتوں کو بہت سی بڑی بڑی باتوں کو اردو زبان میں کچھ جملے بہت چھوٹی زبان میں کہہ دیتے ہیں جیسے جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرش پر دماغ ہونا چاند پر تھوکنا خدا لگتی کہنا تین پانچ کرنا تھالی کا بینگن پٹی پڑھانا بغلیں جھانکنا اور الٹی گنگا بہانا جی بہلانا وغیرہ وغیرہ